ओ जोंफोरो मेघालयाव थांदोंमोन थांनानै आरो बिनिफ्राय जोङो खामानि मावनानै फायबाय फायनानै बिनिफ्राय जोंफोरो थाखा फैसा मोननायलाय जोंफ्रा आरो न'फोराव फायबाय फैनानै बिनिफ्राय जोंफोरो बिसि फिसानो होफैबाय लामाफोराव जों इफोर जेबो जायासै गथिखे न'आव मोजाङै मोजां जों मोनफैदो बिसि फिसायाबो जोंखोफोरखो सापर्ट होदो आर इनिफ्राय जोङो थाखा फैसाया बेसे मोनखो एफोरखौ जों हिसाब लालायनानै बिमा बिफाखौ मोजां सानदो आरो फिसाफ्रा मेघालयाव थांनाया जाबाय आर' ओइ माबा नांगोलखै थांबाय ओरैहाय थांनानै आरो लामाफोरा खेंख्रा खेंख्रि आरो सिदा लामा नोङा हाजो जागा एखिनियानो आरो जोंनि न'निफ्राय थांनानै ओजोंहा सख मोनलाङो ओ अनसलि जाला आरो बिनिफ्राय नलबारि गुवाहाटि शिलं मोनहैबाय इनिफ्राय एखिनियानो इयाव थांनानै जोंफोरो खयला खनियाव जों गरं सिङाव थारमाने खैला जावदो आरो बिनिफ्राय लडिं होदो लडिं होनानै जों फैसा मोनबोदो खामानि मावहैदोनालाय एखिनियानो इयाव सलिनाया जाबाय दा माने आरो बेफारि दादिबो दं सोरबा आरो खैला फानो सोरबा आरो मैगं मैला फानो बे सख जायो बाजार जायो मोनसे गेदेरानो बाजाराबो

आं थाग थिग थारमाने माबायाव थांदों माने मागोनि दस बार' दिन थानानै थांदोंमोन आं मागोनि आगोल थांनायमोन आरो खिन्थु नै दा थांथआखै आं दा आं न'आवनो नै दा खामला मावनानै दं बाबाय एसे बोरायबायबोनालाय बेखिनियानो